देखियौ जाजिम जे लेलु नऽ धिया पुता सब कहै छै जे कलर नै छौ नै बढ़िया छौ किए ने बजारसऽ लए अयलें सिपौल जिलासऽ लए अइतिये सिपौल बजारसऽ लए अइतिये ऊ कलर नै भेलौ पैसा लागि गेलौ बढ़िया नै छौ ई आपस कए देबहीं आ आब तऽ फाटि चिट जेतौ पैसा तऽ लागि गेलौ तऽ आब तऽ नै ने भेलौ बढ़िया